बिहारमे शिक्षा व्यवस्था बड़ा नीक भेल यए एहन बात नहि यए जे नहि भेल यए वर्तमान मुख्यमन्त्रीके द्वारा कन्या उत्थान योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जे कर्यक्रम रहय साइकिल योजना देशके योजना आ बड़ा नीक ओहिसँ बहुत गार्जियनसभके बड़ा नीक लागलै आ बहुत जागृति भेलै जे ओहिमे बड सुन्दरसँ एकदम निकलल गेलै एहन बात नहि छै जे नहि गेलै तऽ भेद भाव भी बहुत दूर भेलै एहन बात नहि छै आ आ लैंगिकताके जे छै समानता धीरे बड़ा नीकसँ भेलै आ आब तऽ दुनूमे कोनो फर्क नहि देखैत छियै लड़का हो या लड़की जाहिमे सङ्ख्या बेसी आब तऽ बेटीएक रहैए तऽ ओहिसँ बड़ा नीक लागैए बहुत सुन्दर लागैए